मेरे क्षेत्र में गाजीपुर जिला में बहुत सारी कंपनियाँ है ट्रैवल कंपनियाँ ट्रैवल एजेंट हैं जो कम दामों में बहुत सारा जगह घुमाने का ले जाने का एक्सपीरियंस देती रहती है मैंने बहुत सारे बुक भी किये हैं और एक ओला हो गया मेक माइ ट्रिप हो गया एक भी ऐसे ऐसे जो हैं मेक माई ट्रिप जो फौरन कंट्री के लिए भी होता है ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है और कंपनी तो बहुत ज़्यादा कंपनी है मतलब दो चार ऐसे है जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इन चीज़ों में एक है प्रीतम कम्पनी है प्रीतम ट्रेवलिंग एजेंट कह सकते हैं उसको वो लीडर हैं वो अपना कार एक ट्रैवल बस ऐसी ऐसी चीजें गाइड ड्राइवर प्रोवाइड करते हैं आपको सस्ते दामों पर जो आपको आप जहाँ भी जाना चाहो अपने आस पास एरिया में घूमना चाहो तो एक घुमाने का एक वो रहता है एक्सपीरियंस देते हैं तो मैने उनको बुक किया था उनकी जो ट्रैवल बस है जो मैंने अपने फैमिली के लिए बुक किया था तो वो उन मैंने जम्मू के लिए बुका था कटे कट कटरा कटरा के लिए बुक किया था जम्मू कटरा वहाँ के लिए बुक किया था तो मेरी फैमिली पूरी उसमें गई थी हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ उन्होंने सस्ते दामों पर हमें पूरा र घुमाया था और अपने अंदाज में भी हमें उन आस पास जम्मू के आस पास हमें घुमाया था एक अलग एक्सपीरियंस था और हमें इक रोड ट्रिप भी प्रोवाइड की थी हमारा फोटोज क्लिक करना हमें गाइड जो थे वो एक्सप्लेन करते थे की ये चीज ऐसी है ये चीज ऐसी है तो वो भी बहुत अच्छा था मैं गाजीपुर से वाराणसी काशी विश्वनाथ कैथी यहाँ भी घूमने के लिए उनकी जो ओला है वो बुक की थी दो चार लोग थे अच्छा एक्सपीरियंस था मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी जाती हूँ कही भी कभी भी तो इन्ही कंपनीज की ट्रैवल एजेंट्स और ट्रैवल पैकेज मैं लेती हूँ ये आपको होटल वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं और बहुत अछा एक्सपीरियंस रहता है इनके साथ मेरा ये होटेल भी ऐसे वैसे नही फाइव स्टार होटल प्रोवाइड कराते हैं सस्ते दामों पर रहता है बजट रहता है आपका जा सकते है अपनी फैमिली से इनके कॉन्टेक्ट भी आस पास में बहुत फेमस है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इनके साथ भी ये जो घुमाते हैं और फिर इनकी जो कम्पनी है वो इंडिया में मौल अलमोस्ट स्टेट में बहुत फेमस है मुझे पुणे वगैरह जाना रहता है रोड ट्रिप के लिए जाना रहता है या कभी काम के लिए भी मुझे जाना रहता है तो मैं इनकी ओला बुक कर लेती हूँ तो मुझे एक ट्रा मेरा एक रोड ट्रिप भी हो जाता है और फिर वहाँ जा कर मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता सब इनकी कम्पनी मुझे प्रोवाइड करा देती है बजट में होटल्स फूड घूमना गाइड मेरे ट्रैवल पैकेजिंग में हीं सब कुछ आ जाता है मुझे कुछ अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है और मुझे वो गाइड जो होता है वो आस पास बहुत घुमाने में एक्सपीरियंस कारवाने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है प्रीतम कम्पनी है संतोष कम्पनी है एजेंट कम्पनी है मेक माई ट्रिप भी एक कम्पनी है जो आपको फौरन कंट्रीज के लिए पैकेजिंग में आती है आपको फौरन कंट्रीज में ज़्यादा जाना होता है अगर कहीं भी तो आप उनकी पैकेजिंग ले सकते हो दो से चार लाख पाँच लाख में वो मैक्सिमम प्रोवाइड करा देते हैं जिसमें आपका टिकट आपका होटल आपके गाइड आपके ट्रैवल आपके बस सब कुछ उसमें एक पैकेज में आ जाता है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो अपने अंदाज से घूम सकते हो फोटो क्लैक क्लिक करा सकते हो और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है